मैं अपने एक यादगार एडवेंचर का वर्णन करना चाहूँगा कुछ समय पहले उत्तराखंड में स्थित रूप कुंड झील को मैंने विजिट किया वहाँ पे कहीं रहस्य दबे हुए हैं ये जगह प्रकृति सौंदर्य से भरी हुई है और ये झील पचास सौ उनतीस मीटर की ऊँचाई पर स्थित है जहाँ से प्रकृति के कही अनोखे नजारे दिखते हैं साल उन्नीस सौ बयालिस बयालिस की बात है रूपकुंड झील की खोज एक ब्रिटिश रेंजर रेंजर ने करी थी किंतु यहाँ के लिए कहा जाता है कि यहाँ बर्फ पे पिघलने के बाद पाए गए कई कंकालों के रहस्य आज भी एक अनसुलझी कहानी है इसी इसी डर और रहस्य को जानने के लिए मैंने इस झील को झील को विजिट किया और यहाँ पे अनुभव किया यहाँ पर लोग जाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फ बर्फ और पानी का बहाव काफ़ी तेज है और यहाँ पे बर्फ काफ़ी जल्दी पिघल जाती है इसके कारण यहाँ लोग जाने से कई तरह से डरते हैं लेकिन यहाँ एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ जरूर पहुँचते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर जगह है धन्यवाद